जय झूलेलाल असांजी सिंधी बाणी आबाणी ॿोली आहे सभिनि खां झूनी ॿोली आहे असां घर में सभई ॼणा सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहियूं आड़े पाड़े में सिंध गुजराती बि रहंदा आहिनि हिंदी बि रहंदा आहिनि त असां हुननि सां हिंदीअ में बि ॻाल्हाईंदा आहियूं गुजरातीअ में बि ॻाल्हाईंदा आहियूं हू असांजी सिंधी भाषा बि सम्झंदा आहिनि असांजा ॿार बि हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधीअ में बि ॻाल्हाईंदा आहिनि कुझु कुझु वड्स हिंदी यूज़ कंदा आहिनि वापरींदा आहिनि ऐं कुझु गुजराती वड बि वापरींदा आहिनि हिन सिंधी ॻाल्हाइणु महिल